मिगी दौड़ बड़ी पसंद ऐ मेरा रिकार्ड़ ऐ जियां कोई दसकिलो मीटर कोई दस किलो माचर में लगातार दौड़े दा ऐं ते दस किलोमीटर दौड़ेआ हा कोई खेत्तर हे साढ़े इद्दर रोड़ बने दा ऐ अस उध्दर दस किलो मीटर लगातार दौड़े ऐं ते रोज़ दा में इयां दौड़नां होंना कोई दो किलो मीटर तक में रोज़ दौड़नां होनां ऐं में दौड़नां होनां ऐं दो किलो मीटर मेरै कन्नै तिन्न चार मुड़े होंदे ऐं मुड़े होंदा दो चार फिर अस दौड़ियै आईयै ऐक्स्रसाइज़ करनें होनें ऐं फिर में बैंड कड्डनें गी जगा लाई दी ऐ ओह् बैंड कड्डियै फिर अस ऐक्स्रसाइज़ करनें होनें ऐं फिर बार्मअप करियै दौड़ शुरु करनें होनें ऐ फिर अस जिसलै दौड़ शुरु करियै फिर अस आईयै फिर रैस्ट करनें होनें ऐं रैस्ट करियै फिर कूल डाउन करनें ऐं ते अस दौड़ तां लान्नें ऐं मिगी दौड़ पसंद ऐ बॉड्डी फिट्ट रौंह्दी ऐ पूरी बॉड्डी पूरा बंदा फिट्ट रौंह्दा ऐ कन्नै पूरा दिन बंदा शाल इयां तंदरुस्त रौंह्दा ऐ तंदरुस्त रौंह्दा ऐ बंदा ते कन्नै ऐक्टिव रौंह्दा ऐ बंदा पूरा दिन अस कन्नैं पंज बज़े जल्दी ठोई जंदा कन्नै जल्दी उट्ठा जंदा बंदा ते ते जल्दी उट्ठियै पंज बज़े अस दौड़ लान शुरु करनें होनें ऐं जाईयै बार्मअप करियै दौड़ शुरु करी ओड़नें ते दौड़ अस आर्मी दी दौड़ होई गेई कन्नै पुलिस दी होर बड़ी भ्रथियां होंदियां नै ओह्दै च दौड़ बड़ी जरूरी ऐ पैह्लैं दौड़ होंदी ऐ फिर फिजिकल होंदा ऐ फिर ओह् मैडिकल होंदा ऐ ओह्दै आस्तै सोलांह् सौ मीटर दौड़ होंदी ऐ पंज पंज पैंती जां साड्डे पंज टैम दिंदे ऐं ते ओह्दै आस्तै बड़ी मैह्नत करनी पौंदी ऐ ते बस अस ओह्दे मोज मैह्नत करे करनें आं अस बड़ी मैह्नत करनें होनें ते अस फिर मैह्नत करियै उत्थें दौड़ सोलांह् सौ मीटर दौड़ लान्नें आं ओह्दे मोजव फिर पुलिस दी होंदी ऐ पुलिस दी पंज किलो मीटर होंदी ऐ पंज किलो मीटर दौड़ होंदी ऐ कोई चौबी पंज्जी मैंट च ऐस ऐस सी दी होई फिर होर बड़ियां ते अस ओह्दी तैयारी करनें लेई पंज बज़े उट्ठियै कोई चार पंज मुड़े किट्ठे होईयै दौड़ लान जन्ने ऐं साढ़ा मन लग्गी रौंह्दा दौड़ च कन्नै अस हून पूरा साह्नू कम से कम इक महीनां होईया होनां ऐ दौड़ लांदे जादा होई दा होना ऐ साढ़ा मन लग्गी दा हून अस जिस दिन दौड़ लान नेंई जाच्चै दा साढ़ा इयां अस सुस्ती सुस्ती फील करने ऐं ते पूरा दिन इयां सुस्ती रैंह्दी ऐ ते अस फिर दौड़ शुऱु दौड़ तांईयैं शाम्मी केंई बार शाम्मी बी अस दौड़ लान जन्नें ऐं जिस दिन सवेरैं नेंई जान होऐ ते शाम्मी जाच्चै फिर अस आईयै सौनें ऐं ते दौड़ दौड़ इक बड़ी स्हेई चीज़ ऐ जेह्दै नै साढ़ा पूरा पूरा दिन शैल निकलदा ऐ कन्नै पूरी लत्तां फुलदियां कन्नै बामां शैल पूरा शरीर खुल्ले दा रौंह्दा ऐ खुल्ले दा रैंह्दा ऐ फिर शैल पूरा शरीर ऐक्टिब कोई रुट्टी रट्टी साढ़ा पाचन तंत्र ठीक रैंह्दा ऐ और पाचन तंत्र ठीक रौंह्दा कन्नै अस कोई बी चीज़ खाच्चै शैल पचदी ऐ जेह्ड़ी बी फिर चीज़ खाच्चै शैल शरीरा गी लगदी ऐ कन्नै शरीर तंदरुस्त रौंह्दा ऐ रौह्दा कन्नै बॉड्डी फिट्ट कन्नै फिज़िकल फिट्ट और कन्नै साढ़ा शरीर शरीर तंदरुस्त कन्नै अस दौड़नें फिर साढ़ा कंपिटिशन होंदा ऐ अप्पूं बिच्चें मुड़े मुड़े बी इक दुए नै कंपिटिशन करदे ऐ कि आई जाओ पैह्लैं कोन पुजदा ऐ फ्ही अस दौड़ लान्ने आं अस दौड़ लान्ने कोई जाईयै फिर जित्थें चढ़ाई होंदी थोह्ड़ा थक्की बी जंदा बंदा थोह्ड़ा रैस्ट बी करी जन्ने ऐं फिर बिच्च अस सपलिंट मारनें ऐं सौ सौ मीटर दे बिच्च सपलिंट उसी बोलदे ऐ लगातार दौड़दे ऐ जियां कि सैन बुल्ट होईया होर बड़े होईये इयां सपलिंट लान्नें ऐं जेह्दे नै साढ़ा साह्नू थकान ते बड़ी होंदी पर केह् करिये साढ़ा मन लग्गे दा इस चीज़ च कन्नै अस इस चीज़ गी समझी गेदे कि मैह्नत सफलता दी कूुजी ऐ मैह्नत करगे तां किश बनग साढ़ा कन्नै भर्थी भुर्थी दिक्खनी ऐ ते भर्थी च एह् चीजां जरूरी ऐ ते जेह्दै नै साह्नू एह् चीज़ जरूरी ऐ फिर अस दौड़ शुरु करनें ऐं बड्डलै ते फिर अस शाम्मी बी करी दिन्नें केंई बारी फिर अस दो बार बी जन्ने ऐं ध्याड़ी च खि साढ़ा दौड़नें गी मन फिर बंदा थोह्ड़ा जा थक्की बी जंदा एह्दै कन्नैं बंदा फिट्ट ते रौंह्दा कन्नै थोह्ड़ा जा बंदा बॉड्डी फिट्ट रौंह्दी ऐ बॉड्डी फिट्ट रौंह्दी कन्नै बॉड्डी फिट्ट रेहियै कन्नै फिर जे कोई बंदा खराक नी खा इयां डाईट नी लै ते थोह्ड़ा जा कमजोर होई जंदा ऐ एह्दे कन्नै रनिंग करदैं दौड़ लांदे होई साह्नू डाईट बी बड़ी जरूरी ऐ जियां कि दुध्द होई कैलशियम होंदा दुद्दै च जियां कि देंही होईया फुल्के होईये शैल शैल घ्यो खाद्दा जेह्दै नै ताकत आ ते अस शैल दौड़चै जियां कि सैल दौड़ियै अस फिर कोई पंज किलो मीटर कोई दस किलो मीटर अस फिर शैल दौड़ी सकने ऐं जेह्दै नै साह् नी चढ़दा ऐक्सर्साइज़ करने ऐं दौड़ लाईयै आईयै साह् नी चढ़दा ओह्दै कन्नै फिर इक होर बी ऐक्स्रसाईज़ फिर होर फिर लत्तें दि ऐक्सर्साईज़ होई कुदै अस लक्कड़ी लुकड़ी चुकियै फिर बैठकां कड्डी लैन्ने आं ते बैठकां कड्डिया अस कुदै डंड डुंड कड्डी लैन्ने आं डंड कड्ढियै फ्ही अस फिर बार्मअप करियै फिर दौड़ शुरु करनें आं कोई पंज किलो मीटर दौड़नें ऐं केंई बीरा सोलांह् सौ मीटर दौड़नें ऐं केंई बारी दो किलो मीटर दौड़नें ऐं बस जिस दिन मन करेआ उन्ना दौड़ी लैन्ने आं मन लग्गी दा बस अस दौड़दे रैह्ने आं ते कन्नै भर्थियां बी आंदियां भर्थियैं च बी साढ़े घर आह्ले बोलदे भर्थी दिक्खो भर्थी दिक्खो अस जन्ने ऐं उद्दर ते उध्दर दौड़ नी लग्गै तां केह् फैदा फिर दौड़ लानें दा ते तांईंयै अस इन्नी मैह्नत करै करनें आं ते दस किलो मीटर कुदै सत्त अट्ठ किलो मीटर अल लगातार दौड़दे रौह्नें आं दौड़ लान्ने आं ते बस फिर अस शाम्मी आई जन्ने आं दौड़ फिर शाम्मी बी जन्ने आं दौड़ लान शाम्मी अस जन्ने उध्दर साढ़े इध्दर रोड़बने दा थोह्ड़ा कच्चा जगा कच्ची दौड़नां चाही दा पक्की जगा दौड़गे तां थल्लै दर्द होंदी ऐ कन्नै बूट बाट स्हेई होनें चाही दे स्पोटस दे शूज़ होनें चाही दे शैल बूट होऐ जेह्दै नै शैल दड़ोऐ ते शैल दौड़गे तुस ते कन्नै शैल बॉड्डी फिट्ट रौह्नी ते मन लग्गी रौह्ना कन्नै शैल बूट होन ते तुसें मता दौड़नां ते कन्नै स्पोटस बूट होऐ तो स्पोटस बूट होले होंदे जेह्दे नै मता दड़ौंदा ते तुस मता दौड़नें होनें ते